भारत में नौकरी का बाजार कई प्रकार का है जिसमें जिसमें आज के समय में कई प्रकार के मुद्दे आते हैं पैसे कमाने का जरिया मतलब ऑनलाइन भी हो गया है जिससे मतलब कुछ गेम्स वगैरह भी ऑनलाइन खेलते हैं जिससे पैसे का इंकमिंग होती है भारत में आर्थिक के दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है विशेषकर विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण क्षेत्र में जिससे बेरोजगार रोजगार अंतर को पाटने की उम्मीद है भारत के नौकरी बाजार में मंदी जारी है महीने दर महीने नियुक्ति में की गिरावट आई है जबकि ए आई और आई ओ टी को शामिल करने वाले इस फास्ट मशीनों के साथ बातचीत करने के कौशल की माँग के कारण कार्यालय उपकरण और स्वचालन क्षेत्र में नियुक्ति के चार प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है हालाँकि इंजीनियरिंग और उत्पादन वरिष्ठ प्रबंधन पदों बिक्री और विकास और ग्राहक सेवा के लिए भर्ती में गिरावट का रुझान था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और दूर संचार भूमिका के साथ साथ वितरण और संचार भूमिका से माध्यम के माँग का अनुभव हुआ है मौजूदा नौकरी बाजार में जीरो से तीन साल के अनुभव वाले लोगों को वरिष्ठ और मध्य वरिष्ठ स्तर के पेशेवारों की तुलना में लाभ मिलता है डेटा मध्य सात प्रतिशत पेशेवारों के लिए नियुक्ति में गिरावट दर्शाता है नए लोगों के लिए वेतन सीमा दो लाख दस हजार नौ सो चौरानवे से तीन तीन लाख चौरानवे हजार चार सात सौ चौरानवे तक होती है